آج کی دنیا میں اردو زبان بولنے والوں کو مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے جن میں سے چند اہم ہیں تعلیمی اور دفتری زبان میں کمی زیادہ تر ملکوں میں خاص طور پر پاکستان اور بھارت میں اردو زبان کو اعلیٰ تعلیم سائنس ٹیکنالوجی اور کاروباری دنیا میں وہ مقام نہیں دیا جاتا جو دگر عالمی زبانوں کو حاصل ہے جیسے انگریزی اس کی وجہ سے اردو بولنے والے افراد کو نوکریوں اور تعلیمی موقع میں مشکلات پیش آتی ہے نئی نئی نسل میں دلچسپی میں کمی ڈیجیٹل دور میں نوجوانوں کی دلچسپی سوشل میڈیا اور انگریزی زبان کی طرف بڑھ گئی ہے جس کی وجہ سے اردو زبان کا استعمال محدود ہوتا جا رہا ہے بہت سے نوجوان اردو کے رسم الخط پڑھنے یا لکھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں تکنیکی ترقی سے دوری اردو زبان میں جدید سافٹویئر آئی آئی پی ایس اور آنلائن تعلیمی مواد کی کمی بھی ایک بڑا چیلنج ہے اگرچہ اب کچھ بہتری آئی ہے لیکن ابھی بھی اردو کو ڈیجیٹل میدان میں پختہ مقام حاصل نہیں ہوا لسانی تعصب اور سیاسی اثرات کئی کئی جگہوں پر اردو کو سیاسی یا لسانی تعصب کا نشانہ بنایا جاتا ہے اس کے نتیجے میں اردو بولنے والوں کو سماجی سماجی سطح پر کم اہمیت دی جاتی ہے خاص طور پر بھارت کے بعض علاقوں میں رسم الخط کا تحفظ اردو کا خوبصورت اور مخصوص رسم الخط اب کم استعمال ہوتا جا رہا ہے